जय झूलेलाल गांव में असां पाण में मिली करे चौपाल में वेही करे राति के टाइम सांस्कृत प्रोग्राम वग़ैरह पाण में कंदा आहियूं ऐं जॾहिं थका टूका ईंदा आहिंयूं ॿाहिरां नौकिरी करे या बिज़नै अ अ दुकानदारी करे त सभु जणा वॾा बुजूर्ग पंहिंजे हिसाब सां वेही करे मनोरंजनु कंदा आहिनि ऐं जवान ॿार पंहिंजा संगीत वग़ैरह हलाये करे गाना वग़ैरह ॿुधी करे डांस वांस गांव में कंदा आहिनि ऐं थोरो पाण में रांदि वांधि कंदा आहिनि लेकिन अॼकल्ह जो ज़मानो ॾाढो फरक अची वियो आहे अॾकल्ह जा छोकिरा छोकिरी ऐं वॾा ॿुजूर्ग माण्हू बि पाटीअ में वञनि ॾाढो वधीक पसंदि था कनि हुननि खे हुते वधीक थो मज़ो अचे बेशक पैसा हुनमें विञाए था अचनि पंहिंजे घर जी पाटी हुननि खे नथी वणे मनोरंजनु नथो वणे पर पाटीयुनि में वञी करे हज़ारे रूपिया ख़राब करे था अचनि अॾकल्ह जा ॿार ऐं वॾा सॼा बि पाटीयुनि में वञण वधीक पसंदि कनि था ऐं गांव में वेही करे रहण हिन करे उहे शहर में वञी करे पढ़ाई करण सां हुननि जो जेको रहण सहण आहे बदलजी थो वञे हिन करे उ पाटीयुनि वग़ैरह में घणो पाण खे बिज़ी था रखनि